हे ॾिसो अॼकल्ह इस्तेमालु थियण वारा एप घणेई आहिनि जीअं त ट्विटर स्नैगी व्हाटसप जोमैटो फेसबुक जीपे फोन पे भारत पे टि स्नैपचैट इंस्टाग्राम वग़ैरह वग़ैरह ऐं अॼुकल्ह ऐं झूने जमाने में असांखे कंहिंखे बि कुझु बि मेसिज ॾेयणो हूंदो हुओ त असां ॾाढो परेशानु थींदा हुआसीं अॾकल्ह मैसिज फोन ते मेसिज करण जी ॾाढी सुविधा थी वई आहे असांखे ॿिए देश में मैसिज पोहचायणो हुजे त हिक मिंट में मेसिज पोहचाये था सघूं अॻिए असां विदेश में आहे फ़ोन वग़ैरह न करे सघंदा हुआसीं ऐं मैसिज बि न ॾेई सघंदा हुआसीं इन करे हीअंर हर शइ जी सुविधा ऑनलाइन थी वई आहे ऐं असांखे कुझ बैंक जो बि कम हूंदो आहे त असां अं फ़ोन जे थ्रू असां हुनखे बैंक जो कम करे सघंदा आहियूं असांखे बि कंहिं ॻाल्हि जो पुछा करिणी हूंदी आहे त असां गूगल ते सर्च करे सघंदा आहियूं अॼुकल्ह मोबाइल मां बि जीअं घणा फ़ाइदा आहिनि त तीअं घणा नुक़सानु बि आहिनि जीअं त ॿार अॼुकल्ह वधीक मोबाइल इस्तेमालु कनि था ऐं हुननि जे ग़लति असर पये थो ॿारनि जो विकास बि अॼुकल्ह घटि थिए थो ऐं ॿार ऑउटडोर गेम नथा खेली सघनि सॼो ॾींहुं मोबाइल ते गेम खेॾनि था हुननि जी अख़ियुनि ते बि घणो नुक़सानु थिए थो ऐं उन्हनि जो दीमाग़ु बि ई ख़राब थिए थो ऐं हुननि जो शारीरिक विकास बि ॾाढो घटि थिए थो